देखियौ सभसँ पहिले हमे एक छोटा सा एगो डिब्बा लअ लै छी डिब्बा लअ लै छी ओइ डिब्बामे माटि लए लै छी फिर माटि डालिके ओइमे पानि डालय छियै तब एगो सूरजमुखी फूल लगबय छी ओइके बाद फेर छोटा सा माटि दुगो लै छियै ओइमे गेन्दाके फूल लगा देलहुँ

गेन्दा गेनाके फूल लगेलहुँ लक्ष्मण बूटी फूल होइ छै से लगेलहुँ बेला लगेलहुँ चमेलीके लगेलहुँ फेर डिब्बामेे पानि लऽ लेलहुँ ओइके लगेलहुँ गुलाबके फूल लगेलहुँ अरहुल लगेलहुँ अरहुलोमे तीन चारि कलरके अरहुलके फूल होइए बेला चमेली बेला चमेली चम्पा सब रङ्गके फूल हम लगबय छी अपना छतपर उपरमे जा कऽ उपर छत आरपर हम लगबय छी सब रङ्ग बिरङ्गके जब फूल मुरझाइ लगैए पत्ता तब ओइमे हम पानि धऽ देलहुँ खुरपी से थलिया देलहुँ खुरपीसँ थलिया देलहुँ पानि देलहुँ भेल तऽ ओइमे किछु ककरोसँ पुछि पाछिके ओइमे किछु देलहुँ तब पर फेर हरियाइ लगलै धूप बजलियै हन